आइकाल्हिक बच्चाकेँ कोनो नव खेल नहि छै ओ ट्रेडिशनले खेल छै जे पहिलका खेल चलैत आबि रहल अइ ओकरे जे छै से नव रूप देल जा रहलैए जेना हमसभ क्रिकेट खेलाइत छलियैए तऽ क्रिकेट खेलाइत छलियै तऽ हमसभ जे पचास ओवरके खेल खेलाइत छलियै ओकर बाद जे छै से ट्वेन्टी ट्वेन्टी आबि गेलै आ आब जे आबि गेलैए से रातिके मैच खेलाइत छै टेनिस बॉलसँ मैच खेलाइत छै एकटा बच्चाके ई नव खेल आबि गेलै जे रातिमे खेल खेलेलहुँ दस बेर दस ओवरके खेल भेलै तऽ एहि खेलकेँ जे छै से बच्चासभ बेसी अपना रहल अइ ओकरा नीक लगैत छै जे रातिके खेलेलहुँ आओर कोनो नव खेलके एहिठाम हमरा हिसाबे नहि एलैए ओकर प्रादुर्भाव नहि भेलैए ट्रेडिशनल जे खेल छै पहिलके जे खेल छै क्रिकेट भॉलीबाल फुटबॉल बैडमिण्टन हँ अहीसभ तरहक खेल एहिठाम चलि रहलैए नव खेलके बच्चामे कोनो तरहक जागरुकता नहि आबि रहलैए सएह छै